बच्चों का बच्चों का अपना स्वयं का खाता खोलने से हमें बहुत आसानी है इससे आप अपने बच्चों के लिए बड़ा फ़्रन फंट इकट्ठा कर सकते हें इसके अलावा इस्कूल में छात्रों के लिए छात्रवृति प्रोत्साहन की राशि या बच्चा बच्चों से जुड़ी किसी भी योजना की धनराशि सीधे सीधे तौर पर उनके उनके इन उनके माइनर अकाउंट में ही आती है वही हैं इस अकाउंट के ज़रिए आप बच्चों को सेविंग करने की की आदत डाल सकते हैं डाल डाल सकते हैं बच्चों का बैंक अकाउंट खोलने के लिए ढेर सारी फ़ायदे फ़ायदे हें जिससे हमें बहुत लाभ होता हे बच्चों को लिए बचत खाता खोलने से बच्चों को बहुत लाभ होता है बाल विकास के सवयत एक व्यक्ति की अपनी ए इच्छुक मूल मूल्यों और रुचियों पर कार्य करते हुए अतमित होने की आवश्यकता होती है जिससे बच्चे का फ़्रन्ट अगर बच्चे का ख़ुद का अकाउंट होता है तो उसे असुविधा नहीं होती और वह अपना अकाउंट चेक कर सकता है कि उसके अकाउंट में पैसे डले या नहीं उसे आसानी जाती है बच्चों का अकाउंट खोलना इसलिए बच्चों का स्वयं का अकाउंट होना ज़रूरी हे